पाण सिंधी आहियूं त सिंधियुनि में पाण मसाल्हे वारियूं ऐं चटपटियूं भाॼियूं इलाही खाईंदा आहियूं त हिकिड़ो दफ़ो मां दाग़ वारी भाॼी ठाही फुल पताशा त उन में दाग़ु पचाइणु इलाही ॾुखियो पियो लॻे त जीअं जीअं पेई रोटी कंदी वञा त ईअं ईअं उन मां सिखणु पियो मिले त मूंखे पहिरियां पहिरियां जॾहिं मां रोटी सिखा पई त मूंखे दाग़ वारियूं भाॼियूं इलाही ॾुखियूं पियूं लॻनि चवां पई त जेकर दाग़ वारियूं भाॼियूं ठाहिजनि ई न ऐं सवली भाॼियूं कुकर में खणी करे छॾिजनि पोइ हिकिड़ो दफ़ो ॾिठो त हुन में भाॼी पेई कयां त दाग ई सड़ी वियो त सॼी भाॼी ॻाढ़ीअ जे बदिरां सॼी कारी कारी थी वई त मां चवां अई भेण हीउ छा थियो हीअं सॼी भाॼी कारी खणी थी वई आहे हाणे इहा भाॼी त केरु खाईंदो ई कोन हाणे हेॾी भाॼी फिटी कंदे दिलि बि न पेई थिए ईअं पियो थिए की हेॾो कीअं पाण वञणु ॾियूं पोइ उन में ॾिठो त उन मां मां सिखियमि त इहे जेको दाग़ु आहे उहो सफ़ा सिले सिले गैस ते धीमे धीमे पचाइजे छो त इहो बसर जे कारो थींदो त उन जे करे सॼी भाॼी खणी कारी थींदी पोइ उहा भाॼी केरु न खाईंदो तॾहिं उन मां मां ईअं सिखियमि त धीमे धीमे करे इहे भाॼियूं कजनि ऐं सिले गैस ते पचाइजे जीअं बसरु एॾो कारो ई न थिए ऐं सफ़ा आछो आछो गुलाबी रंग ते वञी बीहे ऐं जीअं पंहिंजे ज़िंदगीअ में बि कईं दुख ईंदा आहिनि त पाण धीमे धीमे करे उन में अॻियां वधंदा आहियूं त पंहिंजो रस्तो उन मां खुलंदो वेंदो आहे ईअं पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि कईं मुश्किल घड़ियूं ईंदियूं हूंदियूं त उहे पाण धीमे धीमे करे अॻियां वधंदासि त उन मां पाण खे कईं शयूं सिखणु मिलंदियूं ऐं उहे वरी पंहिंजो ग़लतियूं वापसि न थियनि उन जो पाण सदाईं जे करे ख़्यालु रखंदासीं ऐं ॾींहों ॾींहुं उन भुलयुनि मां सिखी सिखी सिखी सिखी करे पाण निखरंदा वेंदासीं ऐं पाण काई कुझु शइ सुठी ठाहे सघंदासीं ऐं पाण उन मां अॻियां बि हली सघंदासीं